हरि ओम साईं केर साईं हा हा साईं जाम जाम असांजो कपिड़ो ई कपिड़नि जो ई कमु आहे सेंटर मार्केट में लाजपत नगर में हा फ़ंक्शन छा आहे साईं तव्हांजो अच्छा

अच्छा अच्छा हा मिली वेंदव साईं सलवार कमीज़ ठाहिरायो कुर्तो पजामो ठाहिरायो अॼुकल्ह वेस्टन बि थो हलेव वेस्टन ठाहिरायो उहो बि ॾाढो हा ॾाढा हिकदमि लेटेस्ट वैराइटी मिलंदव नवां नवां डिज़ाइन मिलंदव हा कपिड़ो तव्हांखे टेरिलीनि मिली वेंदव कॉटन मिली वेंदव लिनन मिली वेंदव जेको बि चईंदव हा कॉटन में ई जाम मिलंदव इहे साईं अहिड़ी ॻाल्हि न आहे

हा हा बढ़िया बिल्कुलु बिल्कुलु मिलंदव साईं अॼुकल्ह न उहो शीशे वारो कमु वारा हलनि था लेटेस्ट जेका हैण्ड फ्री आहिनि वैराइटी उहा हुन टाइप जी वैराइटी तव्हांखे मिली वेंदव जेके अॼुकल्ह लेटेस्ट हले थी उहा ॾेखारंदोमांव पर तव्हांखे अचिणो पवंदो दुकान ते अची करे ॾिसो ॾाढी वैराइटी मिली वेंदव सेंट्रल सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर में साईं सिंधी सिंधी सिंधी इहे झूलेलाल मंदरु ॾिठो अथव झूलेलाल मंदरु ॾिठो अथव साईं तव्हां हा मेन रोड ते ई अथव हा हुनजी भरिसां ई छा आहे सिंध वस्त्र भंडार जे नाले सां अथव हा हा हा साईं सुबुह जो ॾहे साढे ॾहे बजे खुली वेंदी आहे दुकानु हा आरामु सां अचो कोई ॻाल्हि न आहे बाक़ी नाश्तो असांजो साणि थी वेंदो जी जी बिल्कुलु बिल्कुलु साईं जय जय झूलेलाल साईं